हलो काशिफ़ा काशिफ़ा मुझे तुम से ये कुछ बात करनी थी जी तुम आज आई नहीं आज खाना बनाने के लिए अच्छा तो वो मैंने तुम्हे एक डाइट चाट दिया था ना कि वो तुम्हे ध्यान रखना है कि ये बनाना हे ये नहीं बनाना है इन चीज़ों के मसाले वग़ैरह का तो तुम ने वो तुम ने वो ध्यान नहीं दिया क्या उन चीज़ों पर मैम नहीं तुम काशिफ़ा नहीं बना रही हो क्योंकि कल ही मैंने सब्ज़ी खाई थी तुम ने कितना तेल डाला था उसमें और मिर्ची मसाले कितने सारे थे मैंने तुम से बोला था ना अपन को बिना मसाले के बिल्कुल हरी मिर्ची में खाना बनाना है तेल का कम प्रयोग करना है तुम ये पिछले पंद्रह दिन से सेम बात बोल रही हो मुझ से ऐसा थोड़ी ना काम चलेगा अभी तबियत ख़राब हो जाएगी तो कौन ज़िम्मेदार होगा उस चीज़ का डॉक्टर ने भी दिया है वो पर्चा तुम वो चीज़ समझना ही नहीं चाह रही हो हाँ तुम अगली बार से ध्यान रखना और अगर तुम्हे कोई चीज़ बनानी नही आ रही हो पहले मुझ से पूछ लेना मैं बता दूँगी कि कितना सामान डालना अगर पढ़ने में याद करने में कोई समस्या हो रही हो तो जब तुम खाना बनाओगी तो मैं वहाँ खड़ी होंगी ठीक हे मैं बता दूँगी तुम्हे ठीक है मैं दे दूँगी तुम्हे अच्छे से चाट बना कर तुम वहीं पर रसोईघर में लगा लेना ठीक है